आं आं हॅलो झांटये स्टोर न्ही मलम मलम नारायण झांटये स्टोर न्ही गरम मसालो करपाक सामान जाय मिरसांगो हळद कोतंबीर बडिशेप खसखस लवंगा मिरी जाळफळ दगडफूल शाळजिरे जिरें वेलची तामापत्र सगळे जावं नाका नाका नाका म्हाका म्हजे घर वचत करूंक जाय तो नाका म्हाका हय हय ना ना ना म्हाका नाका हांव करता म्हाजो म्हाका म्हाजो आवडटा कळ्ळें म्हजो कोणकच लागना हय हां म्हाका न्ही दोन किलो मिरसांगो सांगू जाय एक किलो कोतंबीर खसखस पाव किलो बडीशेप पाव किलो शंबर ग्राम मिरी लवंगा शंबर ग्राम तिकी वेलची मसाला दगडफूल साळगिरें जिरें सांसवां लसूण बारीक बारीक तीखट आसता पळय ती आं तशें कसलो कसलो आहा तुजे कडे मिरच्यो आं

ती बारीक मिर्ची न्हू बारीक मिर्ची कशी केलो आं आनी बेटगी मिरची आनी ती पिळांची ना आं ती म्हाका बारीक आसा न्ही तूं गुंटूर मिर्ची ती एक किलो दी आनी ते दु किलो दुसरे अर्द अर्द किलो दी आं आतां मिर मिरसांगो दोन किदें जालें न्हू ना ना आतां कॉफीसून घेव